शिक्षक पढ़ाने में सब बै बलेक बोर्ड भी पड़ लेना पड़ता है और टेबुल भी रहता है कुर्सी टेबुल और बेंच बेंच रहता है और सामान मतलब रजिस्टर रखने वाला गोदरेज भी रहना चाहिए सब रहता है और टेबुल कुर्सी सब रहता है शिक्षकों को अ पढ़ पढ़ाने में और टीचर कितना भी इस्कूल है जो कितना इस्कूल रहता है जो जिसमें बच्चे सब भुइयां में बैठ कर के पढ़ते हैं और शिक्षक टीचर्स भी रहते हैं अपना बैठे बच्चे सब को भी पढ़ाते हैं और टीचर टीचर भी रहते हैं और इस्कूल कितना भी इस्कूल है जो बच्चा सब भुइयें में बैठ करके पढ़ता है और बस सर भी पढ़ाते हैं अच्छे पढ़ा पढ़ाई पढ़ाते हैं जो बच्चा आगे की ओर विकास करे सब इस्कूल में कितना इस्कूल में भी कमी है जो कोई चीज़ का भी नहीं है कितना इस्कूल में सब चीज़ है इस्कूल में ज़रूरत पड़ता है जो टेबुल है कुर्सी हुआ बे ब्लैक बोर्ड हुआ डस्टर हुआ खल्ली हुआ सब मतलब सवाल बनाने के लिए सबा सवाल देते हैं सर और बनाते भी हैं बोर्ड पर भी सवाल लिखने में बोर्ड भी रहना चाहिए सब बच्चे सब के लिए और सब रहता है सब ब बच्चे सब के लिए जो कितना भी एस्कुल में है जो बोर्ड टांग देता है और बच्चे सबको पढ़ाते हैं नीचे में बैठा करके पढ़ाई के बारे में तो बहुत ही अच्छे हैं सबको पढ़ाइए लिखाइये और बच्चे सब को भी आगे बढ़ाइए सब पढ़ लिख कर के भी इस्कूल में है जो सब चीज़ रहता है सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो सब एस्कुल में भी बोर्ड रहना चाहिए